हलो मैम पेमेंट का तो ऐसा है जैसा आप डिज़ाइन देखेंगी उसके अकोडिंगली मैं पेमेंट आपको बता पाऊँगी आप मुझे डिज़ाइन सेलेक्ट करके बता दीजिए तो मैं पेमेंट आपको बता दूँगी जी ठीक है आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए मैं वहाँ आके घर देख लूँगी और बता दूँगी आपको कि कितना पेमेंट आपका लग जाएगा इसमें जी अच्छा मैम वैसे आपके कितने कमरे हैं अच्छा और मैम जैसे ये जो बना हुआ है कितने साल पुराना है कुछ बता सकती हैं आप अच्छा मैम एक चीज़ और जैसे कि आपको डिज़ाइन जो करवाना है इंटीरियर रेनोवेशन भी करवाना है साथ में तो मैम ये चीज़ और जैसे कि आपको डिज़ाइन किस तरीके के चाहिए आप मुझे एक बार बताएंगी तो मैं उस हिसाब से डिज़ाइन आपकाे प्रिज़ेंट करूँगी हाँ जी ठीक है मैम मैं आपके घर आके आपसे मिल लेती हूँ तो मैम मैं शाम को आ जाती हूँ फिर आपसे मिल के बात करती हूँ